आओर पूरा जेनाकी ओमहर मिलैया रौहु सिंघी कबै खेसरा पोठी बोआरी आओर सौराठी बहुत तरहक एहन एहन माँछ छै जे की पूरा ताजा ताजा मिलैया जिन्दा मछली सब मिलैया